नमस्कार डॉक्टर साहब जी आप जितेंदर जी बोल रहे हैं मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया की आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मुझे डाइबिटीज की प्रॉब्लम है सर मैं अपने स्वास्थ्य मैं अपने स्वास्थ्य ख़ुद से स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं चार रोटी खाता हूँ आप मुझे योगा प्रणाम के बारे में बता सकते हैं मैं दवाइयाँ कम ले पाऊंगा जो आप सलाह दे रहे हैं मुझे उन सबको करके मैं क्या मैं दवाइयाँ कम कर पाऊंगा ओके थैंक यू सर